आजकल के बच्चे नए नए खेल खेलते हैं जैसे पबजी फ्री फायर रमी लूडो सब आजकल ऑनलाइन गेम ज़्यादा खेलने लगे बच्चे जो उनके लिए नुकसानदायक है तो वो बहुत ज़्यादा गेम खेलते रहते हैं दोस्तों के साथ आगे अगर देखा होगा आपने दोस्तों के साथ बहुत गेम खेलते है वो तीन तीन चार चार घंटे खेलते रहते हैं गेम ऑनलाइन गेम ज़्यादा चल रहा है आजकल रम्मी ज़्यादा चल रहा है ड्रीम एलेबन ज़्यादा चल रही है लोग पैसा लगाते उसमें पैसे का बहुत नुकसान हो रहा है वो पैसा लगाते हार जाते हैं दोस्तों में लड़ाई भी होती है इन चीज़ों से ऑनलाइन गेमों से उन्हें बाहर के गेम खेलना चाहिए ग्राउंड में क्रिकेट हुआ जैसे फुटबॉल हुआ कबड्डी हुआ न्यू गेम इससे क्या रहता है कि ऑनलाइन गेम खेलना है वो तो उनको परेशानियाँ होती होंगी बहुत सी आँखों की रोशनी भी सही से दिखता नहीं होगा आँखो रोशनी खराब होती हैं तो बहुत से नए नए गेम खेलने लगे हैं आज कल बच्चे तो उन्हें बाहर के गेम खेलना चाहिए इससे उनकी शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहे उनको फिट रहे और आने जो उनके लिए बहुत लाभदायक रहेगा